एकटीह अक्टूंबर ॿ हज़ार पंद्रह ॿारहं डिसम्बर ॿ हज़ार अरिड़हं चोॾहं फरवरी उणिवीह सौ नवानवे हिकु मार्च उणिवीह सौ नवे हिकु जनवरी ॿ हज़ार चोवीह